म्हजी रेसिपी अपेक्षा केल्ले प्रमाण बरी जाली ना जाल्यार हांव ती कित्याक बरी जाली ना हें पयलीं सोदतलें समजा तातूंत मीठ कमी आसा जाल्या मीठ घालतलें किंवा तातूंत इल्लोसो मिर्यांचो पिठो घालून पळयतलें ताज्यांत एक स्वाद वेगळो येता समजा तातूंत कितेंय आलें लसूण पेस्ट घालपाक मेळटा समजा तो कसलोय चिकनाची कडी आसा चिकनाचो रोस आसा जाल्यार तें घालून ताजी टेस्ट वाडोवपाक हांव शकतां जाल्यात तेंवूय पळयतलें मसालो इल्लो घालून पळयतलें ताजे मुळे ती टेस्ट वाडटा काय ना हांव तें भायर घालपाचें ना ताजें हांव कितें तरी करतलें नाजाल्या सामकें बरें ना जाल्यार तातुंतल्यो फोडी काडून ताजे पासून कितें दुसरें तयार करतलें आयटम अशें कितेंय करून हांव तें म्हजी रेसिपी जी पयलीं बरी लागनासली ती बरी करपाचो येत्न करतलें